हैल्लो हां जी हां जी ठीक ठाक जी आप बताओ हां जी हां जी कोई गल्ल निं जी करो तुस कम्पलीट करो तुस कम्पलैन ठीक ऐ जी कोई गल्ल निं जी अगली बारी अस ध्यान रक्खगे ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ अगली बारी ध्यान रक्खगे कोई गल्ल निं जी ठीक ऐ जी ठीक ऐ जी ठीक ऐ खरी